पहले हम लोग पहले पुरानी पुराने साधनों का प्रयोग करते थे कृषि के लिए लेकिन अब हम नए साधनों का प्रयोग करते हैं जैसे टक्टर से ही जोताई अब की जाती है पहले ऐसा नहीं किया जाता था और अब नए बीजों का प्रयोग किया जाता है